हमरासभके बचपनसँ ही विकास करयके दिमागमे रहै जेकि केना विकास करब पहिले तऽ पढ़ाइ लिखाइसँ सम्पन्न भेल तकरा बाद घरपर सेहो रहिके किछु काज केलहुँ गृहस्थीके काज केलहुँ खेती वगैरह केलहुँ तकरा बाद जे छै से हम किछु बाहर भीतर सेहो गेलहुँ बाहरोके काज देखलियै हँ सौँसै सभ कार्य कयने छी खेती गृहस्थीसँ लकऽ ओकरा बाद जे छै से दिल्लीमे सेहो एक्सपोर्ट कम्पनीमे किछु दिन काज केलहुँ तकरा बाद अहाँके हम आबिके फेर पूजा पाठमे लग्नशील भऽ गेलहुँ जखन हम पढ़ाइ किछु प्राप्ति केलहुँ एहिके पूजा पाठ लाइनके तकरा बाद अहाँके पूजा पाठ करयसँ हम अपन घरके परिवारके चलाबयके प्रयास केलहुँ आ पूजा पाठमे पूर्णतया

पाँच सात बरस जखन हमरा भेल पूजा पाठसँ तखन ज्योतिषके कार्य हम सेहो करय लगलहुँ ज्योतिषके कार्य ओकर पढ़ाइके धीरे धीरे हम अपन आगाँ ककऽ ओकरा बाद जन्म कुण्डली लग्न कुण्डली विवाह आदि कर्म जे होइए विवाहके कार्य उपनयन यज्ञोपवीत ई सभ कराबयके कोशिश आओर विवाहमे कुण्डलीके मिलान जे लड़का लड़कीके कुण्डलीके मिलान होइत छै वरके वर वधूके सेहो करैत छी ओकरा बाद लग्न कुण्डली जन्म कुण्डली फलादेश वगैरह सभ हम तैयार करैत छी ओहिसँ हम अपन घरके विकास कऽ रहल छी बाल बच्चाके पढ़ा लिखा रहल छी